घरमे घरमे लगन रहल तऽ सुनैमे बहुत अच्छा लागै हइ अपना परिवारके आदमी कपड़ा उपड़ा लेलक कपड़ा लऽ कऽ पेन्हलक अच्छा पूरे परिवारके आदमी हँसी मजाक सभ कयलक जे हँ अपना घरमे लगन हइ अच्छा लागै हइ सुनैमे तऽ कनिआँ कुमारिअरवला गीत गैलक शादीवला दान उनवला जे हँ ई गीत गयबह तऽ ई अच्छा पूरा परिवारके आदमी कर कुटुम्बके आदमी हँसी लागैत रहल जे हँ ई गाना गाबै हइ तऽ बहुत अच्छा लागैत रहै तऽ पूरे परिवारके आदमी कर कुटुम्ब जितना आयल उतना अच्छा लागल ई सुनयमे ई सुनै जे हँ ई गाना गेलकै हन ई कन्यादानवला कनिया कुमारिबला सभ गाना लड़कीके शादी होइ हइ तऽ ओ अच्छा लागल सुनैमे लड़काके शादी रहल तऽ ओ सुनैमे अच्छा लागल जे हँ उबटन लगा हऽ ई गीत अच्छा लागै हइ कन्यादान केना होतै कन्यादानवला सभ गीत गाहऽ लड़काके शादी हइ लड़काके कुमार गीत गयलक जे हँ ई ई गीत गेबै तऽ बहुत अच्छा लागै हइ तब ऊपरे घरके परिवार अच्छा सुनलक जे अच्छा हँ लागै हइ